हम तऽ सिनेमा देखै छी बहुत रङ्गके रङ्ग रङ्गके सिनेमा देखै छी लेकिन सिनेमामे हम देखलहुँ हॉलीवुड देखलहुँ हॉलीवुड देखलहुँ साउथ देखलहुँ भोजपूरी देखलहुँ लेकिन एकरामे कुछ मनपसन्द सिनेमा होइ छै ने दिल छू जाइ छै जेनाकि एक भेल के जी एफ भेल सनम तेरी कसम भेल ई सब सिनेमा बहुत दिल छू जाइ छै तऽ उ पसन्दीदा भए जाइ छै हमर फेवरेट सिनेमा के जी एफ टू भए गेल के जी एफ कहानी ई यऽ कि एक लड़का यऽ जे ओकर पिताजी बचपनेमे डेथ कऽ जाइ छै बहुत गरीबीसँ चलै रहै ओकर माँ मतलब बुझु ने जे बच्चा एक महीनाके रहै तबे ओकर पिताजी गुजर गेलै ओकरेमे ओकर माता बहुत सङ्घर्षसँ ओकरा पाललकै लेकिन उ बच्चा के कुछो कोनो दिक्कत नहि होइ लए देलकै उ बच्चा गरीब बहुत रहै हदसँ जादा गरीब रहै गरीबीमे पललै बढ़लै ओकरामे ओकर बीचमे घटना ई भेलै कि ओकर माताजीके अथी रहै कि सपना रहै ओकरा पूरा दुनिआके सोना चाही पूरा दुनिआके सोना उ बच्चा बच्चेसँ ठानि लेलकै कि उ अब अपन मम्मीके सपना लए कुछ भी कर सकै छै तऽ उ पूरा दुनिआके सोना मम्मीके कदमोमे रखना छै उ ठानि लेलकै लेकिन बच्चाके दुर्घटना ई भेलै बच्चाके साथ अथी ई भेलै अथी भेलै ओकरा नै पता रहै मम्मीके कैंसर छै लेकिन जखन बच्चा तीन चारि सालके रहै ने तखने ओकर मम्मी गुजरि गेलै उ बच्चा अकेला भए गेलै ओकर उ तीन चारि सालके बच्चाके की दुनियादारीके ज्ञान रहै छै की करना छै नै करना छै लेकिन आदमीके सबसँ बड़का कमी की होइ छै कि भूख आदमीसँ भूख आदमीसँ की सँ की करा दै छै भूख ओकर कारण जहाँ उ सभ रहै रहै उधर तऽ किछु मिलतै नहि तैं ने कोई गरीब सब रहै छै तऽ एक पेटके रोटी तऽ खाना तऽ अपने खाना तऽ उ अपने कतना मेहनतसँ कमावैत छै तब खाइ लए मिलै छै सोचै छै तऽ आज मिलतै कि नहि मिलतै खाइ लए तऽ रातिमे खाइ छै काल्हि या दिन सोचिते रहै छै रातिमे खयलाके बाद कि काल्हि की खयबै ओकरा ई ठिकाना नहि रहै छै कि कल्हुका खाना नसीब हेतै कि नहि हेतै कि काल्हि भुखले रहै पड़तै या दू दिन भुखले रहै पड़तै लेकिन उ लड़काके सपना एके रहै कि पूरा दुनिआके सोना माय मम्मी लए लाना छै उ ठानि लेलकै तऽ उ चलि गेलै बम्बइ बम्बइ चलि गेलै तऽ की करतियै उ अनजान शहरमे अनजान लड़का की की कर सकै रहै एगो तऽ रहै ओतनो उमरके नहि रहै चारि सालके रहा फिर भी उ अपन पयरपर खड़ा होइ लए सोचलकै तऽ उ पहिले जूत्ताके सिलाइके काम चालू करलकै जूत्ता सिलाइके काम चालू करलकै देखलकै माहौल छै कि अंडरवर्ल्डके अंडरवर्ल्डके माहौल छै उ चलि गेलै गलत धन्धामे गलत धन्धामे गेलै तऽ ओकरा सम्पर्क भए गेलै बहुत तरहसँ बहुत अण्डरवर्ल्डके डॉन सबसँ सम्पर्क भए गेलै इएह सभ रहै उ सिनेमामे कहानी दोसर तऽ दोसर सिनेमा हमरा दिल छू गेल सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम ई सिनेमा ई सिनेमा लव स्टोरीपर यऽ लव स्टोरी सिनेमा यऽ एक लड़का रहै जकरा उ अपन प्रेमिकासँ बहुत प्यार करै रहै बहुत प्यार करै रहै लेकिन ओकरा धोखा दए देलकै वही अपन जे हिरोइन रहै ई फिल्मके जे रियल हिरोइन रहै उ रहै थोड़ा श्यामला ही रहै चश्मा लगबै रहै तऽ इएह लए उ ग्रेजुएट रहै पढ़ै रहै प्राइवेट नौकरी करै रहै लेकिन ई रहै कि ओकर रिश्ता नहि ओकर बियाह नहि होइ रहै रिश्ता आबै रहै लेकिन ओकर चेहरा लए कऽ नहि होबै रहै लेकिन ओकर छोटकी बहिन एगो लड़कासँ प्यार करै रहै तऽ छोटकी बहिनके भारतीय संस्कृतिमे इएह ने होइ छै कि बड़की बहिनके जबतक बियाह नहि हेतै तबतक छोटकी बहिनके बियाह नहि हेतै की कर सकै रहै एगो रिश्ता एलै उ नहि हो सकलै तब ओ चलि गेलै वएह लड़का लग बगलेमे रहै रह दोनों तऽ चली गेलै ओकर कोनो काज लागलै तऽ पड़ोसी सबके की भेलै कि कोनो गलतफहमी भए गेलै कि दोनो बियाह करै छै तऽ उ लड़कीके पिताजी रहै ने बहुत सभ्य रहै संस्कारी रहै अपन सम्मानके कारण उ कुछ भी करै सकै रहै इएह कारण उ लड़की कऽ निकालि देलकै घरसँ लेकिन उ लड़की कहते रही गेलै हम ई सभ चीज नहि करै छियै लेकिन ओकर पिताजी नहि मानलकय जिन्देमे ओकर दाह संस्कार करि देलकै अन्तिम संस्कार करि देलकै तऽ उ लड़की की करतै उ लड़का तऽ की करलकै दोसर घर दिलेलकै काम दोसर लगेलकै लेकिन ई लड़काके पता नहि रहै लड़कीके कैंसर छै इएह